कपिड़ा धोइण महिल रंगीन कपिड़ा असां अलॻि टब में पुसाईंदा आहियूं ऐं जेका अछा कपिड़ा हूंदा आहिनि उहो अलॻि टब में पुसाईंदा आहियूं ऐं रंग हाणे अॼुकल्ह जे ज़माने में वॉशिंग मशीन आहे त हुनमें सभु कपिड़ा धोआइजी वेंदा आहिनि ऐं हुनमें ई कपिड़ा सुकी बि वेंदा आहिनि ऐं उहेई कपिड़ा असां पाईंदा बि आहियूं जेका जाम सुठा लॻंदा आहिनि हुनमें वॉशिंग मशीन में सर्फ बि जाम सुठी तराहं मिक्स थी वेंदी आहे ऐं हुनमें व अ पाणी बि घटि यूज़ थींदो आहे त बरसाति जे मौसम में उहो वॉशिंग मशीन जो यूज़ जाम सुठी तराहं थींदो आहे उहो हुनमें छोकी सुकी वेंदा आहिनि ऐं असां हुनखे पाइण में जाम असानी बि थींदी आहे छोकी उहो वधीक आला हूंदा न आहिनि ऐं प्रेस करे सुठी तराहं बि लॻंदा आहिनि